मनदिर न'वाव मुलि गायनायाथ' आं बेबायदि गुबुन जेबो मुलि गायफेराखैमोन गायनाया थुलुंसिखौ गाइयो थुलुंसिया जादों जोंहा गोनांथारना बेयाव जोङो थुलुंसिखौ जोंनि आलारि बाथि सावनायावबो होनाय जायो ओमफ्राय बेथ' थुलुंसिया जाथो गोबां जाथनि दङ खमावबो मानि मोनै थायो मोनसेआ गोसोम गाबनि थायो बेनिफ्राय दङ आरो गफुरहां थायो बे गोसोम गाबनिखौबा बे गथ'फोरा जि बायदि गुजुनाय जायोना गुजुनायाव बिनि थुलुंसि बिजौ गोसोमनिखौहाय देनानै ओमफ्राय बे मौ रोसि दंना जोंनि मौ बिदै बिजों खालामनानै होनांगौ अब्ला बे गुजुनायफोराबो मोजां जालाङो गथ'फोरनि गुजुनायफोरावबो बेखौ मोजां जायो आरो थ' गोसोम गोसोमा साबसिन जायो बिनिफ्राय आरो बिबायदिनो आरो बे थुलुंसि गोसोमनि रोदाखौहाय सिङाव रोदा थायोना आरो बेयाव जोंहा जोंनो जोंनि बे हिन्जावफोरनि माहिले जानाय दं ना बेयाव बे रोदाखौहाय देनानै बे जायथु उदै सायो बेखौ बे रोदाखौ देनानै माने सावसुबाबो जोंहा उदै सानायखौ हामो होननानै बुङो हामो माने खायसे खायसे खिन्थु आं होफेराखै दे होआखै आरो बेथ' जि गोसोम दंफांनियासो मोजां दायो गोसोम दंफांनिखौ रोदाखौहाय सुज्रां सुनानै देनानै जोंनि हिन्जावफोर बे माहिदे माहिदे जायो ना जों हिन्जावफोरा बेवहाय बेखौ होनांगौ होबाथाय मोजां जायो आरो लोगोसे दंबावो मा होनो बेखौ जों बर'हाय मा सामफ्रे उलथा होन्नानैबो बुङो बे सामफ्रे उलथा मोनसे बंफां दङ बिलाइ बेखौ मा खालामो जोङो जिथु जोंनि बे हाथाइ एम्फौ जायो नङा ना हाथाइ एम्फौवा सायो बेखौ बेनि बिलाइखौहाय देनानै होबाथाय बेहाय बे माबानि थालिर दं थालिरनि आथिया थालिर जानांगौ बे थालिरा आथिया थालिरनि बे जिथु सेवोना रोदोम मादाया सेवनानै गोसोम जायो बे गोसोमखौ लाबोनानै बिनि बिलाइखौ हिन्जावसाबा सातथा हौवासाबा मोनबा होनानै देग्लिनानै सान्दुंवाव होनांगौ अब्ला बे हाथाइनि एमफौफ्रा सानाया मोजां जायो आरो बे साबिदा दंफां होननाय दं बे जिथु गथ'फोरा गगा मोनना गुजुनानै जायखौ जों दाहाय होनानै बुङो बा गोदोनाफ्रा खेउ खेउ गाबबाय थागोन उन्दुनो हाया हां नारथेना थायो बेयाव फेसा फेन्दानि रोदाखौ देनानै देग्लिनानै रोसि खालामनानै बेखौ लोंहोनांगौ लोंहोबाथाय बेयो मोजां जायो हामो आरो बे आं सानो बे बेखौ होबाथ' डक्टरफोरनिसायबो बेबो साबसिन डक्टरनिखौबो होनो हायो होब्लाबो खिन्थु जों बेखौ होबाथाय एगदुम मोजां जायो बे गथ'फोरनि गुजुनायाव हले बे मोजां आरो आं बाहायनानै मोजां मोनदों आरो खायसे खायसे नै दाखालि गोबाव जायाखै सासे जोंहा बिबोनां जायो बिनि फिसालाया बेबायदिनो हराव मोनायाव उन्दुनो हाया गोदनाया खस्थ' होबाय थादों गगा मोनना नारथे नारथे गाबबाय थादों बे आं बेनि दंफांखौ रोदाखौ देनानै रोसिखौहाय हरदों दा हामदों होन्नानै बुंदों हामदों होन्नानै बेनो माबा हैगोन आरो बिनिफ्राय आरो जोंहा आरो जिथु नों लोमजानाय बोरैबा मोदोमफ्रा दोखो दोखो मोनबाय थायोना लोमजानाय हामा दावै जाबाबो हामा बेयाव जोङो मा खालामनांगौ बादुला दाबोर होन्ना बुङो ओमफ्राय जों खिफि बेन्दों खिफि बेन्दोंखौ होना खिफि बेन्दों आरो नोरसिं बिलाइ माना मुलि फिसा गिदिर बेफोरबायदिनो जारि बेफोरखौ देनानै जल खालामना रोसि खालामनानै दाउ फिसा बेदर खालामनानै रसखौ लोंनांगौ अब्ला जोंनि लोमजानाय सिंनि देहानिफोरावबो मोजां जायो आरो लोगोसे सालाइफोराव जोंहा माबा जानो हायि बे जारि बायदि जायो फिथर जायो बे जारि होन्नाय फिथाइ मोनसे दङ जारि फिथाइखौ जाना होनांगौ अब्ला बो बेनो नोंनि सालाइनि माबाफ्राबो मोजां जायो आरो बिदिनो जों खायसे खायसे जोंहा नख'रावनो बानायनानै होनो हायो द' मलिफोरखौहाय थेवब्लाबो डाक्टरनियावबो थांनांगौ थांबाबो जों जों गामि जिहेथु जायफोरा होयो बेफोरखौबो मानिनानै सलिनांगौ आरो सोलिनो हाबाथाय जोंहा खायसे खायसेआव बेराम आजारफोरा बेजोंबो हामो नख'रजों गायनानै लाखिनानै हायाब्लाबो जोङो खायसे गाव माखौ सिनायो नों बेखौल' मानि बुथुमनानै होब्लाबो होब्लानो बे नोंनि माबाया आरो मोजां जालाङो आरो बे गथ'फोरनि गुजुनाय माबानायफोराबो बे जोंनि नख'रावनो थायो बेखौ नों सिनायनानै देग्लिनानै होबानो बेफोरो मोजां जालाङो आरो बेबायदिनो जोङो खायसे खायसेखौ गाव गावनि न' नख'रनिफ्रायनो माबा खालामनानै जोङो होब्लानो हामलाङो आरो डक्टरखौबो बेखौबो नायनांगौ आरो बेखिनियानोसै आरो